आबाद मावनायाव जोङो खदाल बाहायो सिखा बाहायो नांगोल बाहायो जुंगाल बाहायो आरो गासिबो दंजोबो आरो गासिबो दंजोबो सिखा दं रुवा दं खदाल दं बेजों जोङो आबारखौ मावजोबो आरो जोङो गासिबो मोसौजों मावो नांगोलजों मावो हालेवो जुंगालजों जुरियो गासिबो जोङो बेफोरबायदि आबाद मावो आरो दा नांगोल जुंगाल सिखा रुवा गासिबो आबार मावनाया आबार मावजोबो खासि सिखा रुवा खदाल नांगोल गासिबो मावजोबो जोङो आरो बिनि सेराव आरो माइ गाइनाय खोथिया फुनाय माइ हानाय मारा होनाय गासिबो गासिबो रोंजोबगौ आरो जोङो जोङो आबादारि मावनाया बिदिसो माइ गायनाय खोथिया फुनाय आरो नांगोल जुंगाल गासिबो मावजोबनाय आरो सिखा रुवा गासिबो नागोल जुंगाल गासिबो बेसोरखौ आबादारिजों जों मावो खदालजों मावो जुंगाल मोसौ बायदिसिना मावो आरो जोङो जोङो दा माइ हायो माइबो हायो माइ गाइखांबाथाय माइ हायो मारा होयो मोसौजों जोंना बिदिनो जाबाय दां